लोंगन तणकां बिन्स ब्रॅड फ्रूट हें म्हाका खूब आवडटा हीं इतलीं सोबीत आमचीं फळां आमच्यो भाजयो तीं सोगल्या लोकांकूच आवडटा भोव करून तोणकां निरपणस लोंगन निरपणस इतलें सुवादीक ताच्यो जायत्यो भाशेची ताचे खाणां आमकां करपाक मेळटा आनी हीं खाणां खावन आमचे गोंयचे लोक खुशालकाय आनी दादोस भोगता आनी हेच खुशालकायेन तर कोणूय आमची सोयरी आमची इश्टां आमचे ट्युरिस्ट लोक गोंयांतावन भायल्यान गोंयां येतात तेन्ना हें जेवण तांकां वेगळेंच लागता आनी खूब सुवादीक अशें लागता